मूंखे हिकु नंढो भाउ आहे असां ॿिनि में कुझु साॻाइयूं ऐं कुझु फ़रक बि आहिनि फ़रकु इहो आहे कि नंढे हूंदे जॾहिं माउ मुंहिंजूं चोटी ठाहींदी हुई त उहो रिबिन पटे वेंदो हुयो ऐं जॾहिं मां साहेड़ियुनि सां ॻाल्हायां त चवंदो जल्दी कर घरु हल अंदरु अचि ॿाहिरि न बीहबो आहे ऐं पाण वेठो साइकलि खणी सॼी दुनिया पियो घुमे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा कि मां जेको बि कमु चवांसि उहो अॼु ताईं बि या त लेट कंदो देरि सां कंदो या चवंदो हा हा कयां थो या कॾहिं न बि मञीदो पर असां में कुझु साॻाइयूं बि आहिनि जॾहिं पीउ हुनखे दड़िको ॾींदो आहे त मूंखे दुखु थींदो आहे ऐं मूंखे दड़िको ॾींदो आहे त हुनखे बि दुखु थींदो आहे ऐं ऐं असां घुमण लाइ हमेशा गॾु वेंदा आहियूं